کھیل کود سے لوگوں کی زندگی میں جو ہے ورزش ہوتا ہے اور اس کی زندگی اے اس کا صحت بہت اچھا رہتا ہے یعنی چست اور چالاک رہتے ہیں کھیلنے سے جو ہے آدمی کے دماغ میں فرریس ہوتا ہے دماغ میں فکر و دماغ جو ہے فکرو اور کسی دیگر دماغ پر جوڑ پڑنے سے کھیلنے کود کرنے سے دماغ صاف ہوتا ہے اور تندرستی اچھی رہتی ہے کھیل کود سے جو ہے بدن کا ہر ہر انگ جو ہے اپنے اپنے اعضاء جو ہے بالکل تندرست ہوتا ہے اس میں جس طرح اگر آدمی کھیلنا کودنا چھوڑ دے جیسے لکڑی میں دیمک لگ جاتی ہے اسی طرح آدمی بھی دی دیمک لگ جاتا ہے لیکن آدمی اگر کھیلتا کودتا رہے ورزش کرتا رہے تو آدمی تندرست رہتا ہے بالکل چست اور چالاک رہتا ہے دماغ فرریس ہوتا ہے تمام بیماریوں سے بھی آدمی اچھا رہتا ہے صحت مند رہتا ہے کھیل کود سے جو ہے تمام چیزوں میں خاص کر کے چینی اور شوگر کی بیماری سے لوگ جو ہے بالکل پرہیز رہتا ہے اگر کھیلنا کودنا چھوڑ دے آدمی تو صحت جو ہے بالکل گھٹنے لگتا ہے اور اس پہ آدمی کی بڑی پریشانی بڑھ جاتی ہے پھر بعد میں ورزش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہما ہر ہر شخص کو چاہیے کہ کھیلے کودے ہر اپنا معمول بناوے جو کھیل اس کے لیے بہتر ہو چاہے دوگ ہو ہاکی ہو گین بلا ہو فٹ بال ہو یہ سب کھیلنا چاہیے کھیلنے سے آدمی چست اور چالاک رہتا ہے تندرستی اچھی رہتی ہے بیماری سے دور رہتا ہے اور سب چیز سے نجات